मुझे आपकी आई डी इंपॉर्टेंट प्रो लेना है एक लाख तक है मेरा इन है आप बजट है हाँ ठीक है हाँ किसकी मेरे को इस में कैमरा सही होना चाहिए और इस में ऐसा क्या है हाँ हाँ मुझे चार पाँच किस्त में चाहिए चार पाँच किस्त में चाहिए ऐसा किस्त में हो जाए हाँ सोरी इसकी स्क्रीन भी अच्छी है और इसका कैमरा अच्छा होना चाहिए हाँ किस्तों में है इसको हाँ किस्तों में लूँगी मैं हाँ मंथली में कितनी किस्त मतलब भरनी होगी पैसे थोड़ी है कम करो ना हाँ ठीक है वो तो में ले लूँगी मेरी सिस्टर भी लेगी आप थोड़ा डिस्काउंट दो तो प्लीज और इसका केमरा कैसा है हमें इस में तो ज़्यादा मेमोरी से मिलनी चाहिए जैसे फोटोज वग़ैरह ज़्यादा रहनी चाहिए इस में और क्लियर आनी चाहिए एक दम फोटो हाँ इसकी बैंट्री कितनी है मतलब ज़्यादा देर तक तो चलेगी ना बैंट्री हाँ अच्छा हाँ ठीक है तो फिर इस में ज़्यादा ना रेंज थोड़ी कम करो आप हाँ तो ये फोन हैंग तो नहीं होगा ना हाँ इसमें एप्प से डायरेक्ट से डाउनलोड कर सकते हैं हाँ इस में क्या है कि फोटो और वीडियो सारे क्लियर आने चाहिए और एक दम नेचुरल की टाइप सी आने चाहिए स्किन भी अच्छी होनी चाहिए मतलब गिरते ही ऐसे जाए ना कंपनी अच्छी अच्छा ठीक है हम आप की शॉप पर आएंगे और ये लेंगे हाँ और किसी को लेना होगा तो मैं आप को ज़रूर बताऊँगी ओके धन